हँ बताउ हँ हँ हमे तऽ दू तीन बार घिचेलियै कमसँ कम पाँच छओ बेर घिचे अथी भोंट गिरेलियै यऽ पहिने तऽ जमानामे गिरबै रहै जे मोहर मारै रहै जे मोहर मारिके आ कागज मोड़िके गिराएल जाइ रहै जे डब्बामे

हँ हँ तब हँ हँ हँ हँ

हँ हँ मोदियेजीके छियै मोदियेजीके भोट देलियै हँ हँ तब बढ़िआँ छै सब नहि नहि सही बताएब हँ हँ सही बताए रहल छी मोदीजीकेँ भोंट बढ़िआँ छै मोदीजीके भोंट दियौ हँ मोदीजी बढ़िआँ बढ़िआँ काम करै छै हँ हँ बढ़िआँ काम करै छै बढ़िआँ अथी करै छै बढ़िआँ देशके पूरा चलबै छै मोदीजी हूँ हूँ बहुत काज कयलकै मोदीजी हूँ हँ हँ बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ अभी देशके अभी मोदियेजी चला रहल छै मोदीजी नहि काम करै छै मोदीजी जेतना काम कोनोके करै छै तब तब हँ तब हमराके ओकरे भोट देबै छियै दिहौक ने ओकरा नहि भोट छेकबै हमरा आरके ओकरे सबदिन दए रहल छियै शुरुएसँ जब जब मोदीजी भेलै तब तब मोदीजीके हूँ हँ हँ हँ हँ हँ ओकरे छियै हँ तीरो छाप ओकरे छियै हँ हमरो एहिबेर देलियै यऽ तीरे छाप हूँ हँ हँ हँ नेने जेबै हमरो आरके पूरा परिवारके लऽ कऽ गेलियै रहए देलियै रहए भोंट हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ

हूँ हँ अच्छा अच्छा तब तऽ ठीके करलियै हूँ हँ ठीक करलियै तब हँ हँ ओकरे देबै दोसर केकरो नहि देबै ठीक छै ओकरे देनाइ छै